हैलो जी जी बोलिए जी जी बोलिए ना अच्छा जी मैम मैं देख वह क्या है ना कि सारी बोरियाँ तो वैसे अच्छी निकली हैं शायद आपके पास गहलत बोरी चली गई होगी जिसमे कंकर होंगे जी जी मैम आपने कब ऑर्डर कब ले बोरी लेकर गए थे आप यहाँ से अच्छा आप बोरी क बता सकते हैं आपकी बोरी में नाम कौन किस कम्पनी की बोरी थी अच्छा ठीक है मैम तो आप अपना नाम और एड्रेस मुझे बता दीजिए मैं लिख लेता हूँ और फिर आपको बता दूँगा कि कब तक आपकी बोरी या तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे या तो आपकी बोरी को बदल के आपको दूसरी बोरी दे देंगे मैम वापस कोई आ तो नहीं पाएगा आपको ही ख़ुद ही उठाने आना पड़ेगा बोरी को या आप किसी को भेजना पड़ेगा मैम पर यह ह ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी आप या तो पैसे फिर आपके रिफ़ंड होंगे तो आपके पैसे पूरे तो वापस नहीं कर पाएँगे हम ठीक है ठीक है तो फिर आप अपना एड्रेस मुझे बता दीजिए मैं लिख लेती हूँ जी बोलिए जी जी ठीक है मैम हाँ हाँ हाँ ठीक है मैं आपको कुछ भी जो भी जानकारी होगी वह बता दूँगी फ़ोन करके जी मैम ठीक है